आच्चा आं बुंनो थांदों मोसानायनि सोमोन्दै आं दा मोसानो मोजां मोनो बेनिखायनो आं मोसानायनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो नागिरदों दि मोसानाया मोनसे बर'फोरनि मोनसे थुलुंगाखांनाय जौगाखांनाय मोनसे फोरबो जेरै बैसागो मोसानाय बिदिनो अनेक मोसानाय दं बैसागो मोसानायावबो जोङो बयबो रंजायो बाजायो बुहुम नाङैनो जों गासैबो रंजायो थिग बिब्दिनो आंबो मोसानाय मुसुरनाय आं मोजां मोनो जेब्ला आङो थाखो द'आव फरायो बेनिफ्रायनो आं मोसानायखौ आं जागायदों आरो आंनि मोसानायखौ फोरोंगिरिफ्राबो नुदों आरो बिब्दि नुनायाव थुलुंगा खांनाय मोननानै आरोबाव गामिनि फोरबो फालिथायफोराव गामिनि सुबुंफोरा बा रायजो राजाफ्रा बै मागो दमासिफ्राव मोसायो बे मोसानायाव आरो आंनि मोसानायखौ मोजां नुनानै आंखौबो मोसानो लाबोदों आरोखि ओमफ्राय लाबोनानै मोसाफैबाय आंबो बैसागोफरावबो गेजेर गेजेर मोसायो आरो गामियाव मोनसे रंजानाय फोरबो बोसोरफ्रोमबो बैसागोआव ओंखारो बेवहायबो मोसायो आरो मागो फोरबोफोराव मोनसे गामियाव गिदिर मोसानाय दं एबा जों बाथौ फुजा सिबियो बे बाथौ फुजायावबो जोङो बबेनिफ्राय मोसानाय जोंनि खेराइ फोरबो फालिथाय दङ बे गेदेर गेदेर गामिफोराव खेराइ मोसानो गोरों दं बेफोरखौ लाबोनाय जायो आरो लाबोनानै जों बैसागोआव गेदेरै थुलुंगा खांनाय मोनसे गामियाव रंजानाय फोरबो फालियो बेवहायबो जों बिसोरजों रंजाफायो थिग बिब्दिनो जेब्ला जोङो कलेजआव फरायो अब्ला कलेजआव फरायनायावबो जोङो जोंनि बर'नि मोनसे नेरसोन जायनोखि मोसानाय बागुरुमबा खेराइ मोसानाय आरो मोसानाया बर'नि गोबां दङ बायदिसिना मोसानाय फोरबो फालिथाय दङ दि बेफोरखौबो जोङो सोलोंनानै मोसानाय जायो आरो ओमफ्राय मोसानायाव गोसो दं नालाय आंनाबो मोसानाया जायो आरोखि ओमफ्राय गोसोआव मोनसे थांखि लानाय दंखायोमोन आंहा सासे फोरोंगिरिबो जानो नाथाय बे फरायनायखौबो आं लाबोफाबाय थादों आंनि मोसानाय रंजानायजों लोगोसे फरायनायखौबो आं लाबोफादों बिदिनो फैयै फैयै आङो जेब्ला आङो कलेजाव फरायो बेवहायबो आङो कलेज विकफोराव मोसानाय मुसुरनाय फोरोंगिरिफोरखौ बरायनाय मिथिं दावथिं जायो बेफोर मिथिङावबो मोजाङैनो जोङो रंजायो बे रंजानायावबो जोङो खेराइ जायनोखि दावस्रि आथिं बर'नि मोसानाय दं फारौ मेगननि दखना दानाय बर'नि मोजां मोजां बेफोर बर'नि नेरसोन दानाय दखनाफोरखौ गाननानै जोङो मोसायो आरोखि बे कलेजआवबो जोङो जोंनि प्रिन्सिपालफोरखौ जोङो बरायो बे बरायनायावबो जोङो गुबुननिफ्राय खेराइ मोसाग्रा लाबोनानै बेसोरजों सोलों जानानै आरो साबसिनै आंनि मोसानायखौ आङो दिन्थिनो हादों आरो बिदिनो रोंलांदों बिदिनो फैयै फैयै आं सासे फोरोंगिरि महरै नैबे खामार दैसा गोजौ फरायसालियाव फोरोंगिरि जाफैबाय बेवहाय फोरोंगिरि जाफैनानै आं बेवहाय गथ'फोरखौ मोसानाय मुसुरनाय फोरोंदों आरो जोंनि स्कुलाव मोसानाय जायो गेजेर गेजेर गेजेर गेजेर माने जायखिजाया फरायसालिनि फालिथाय जेनेबा सरसथिफोराव मोसानाय जायो बे सरसथिफोराव मोसानोबा जों मोजाङै स्टेसन स्टेज बानायो स्टेज बानायनाय बेवहाय गथ'फोरखौ सिक्स सेभेन ओइद नाइन टेन गासैखौबो जोङो ग्रुप बाय ग्रुप मोसानाय मेथाइ खननाय बेफोरबायदि होयो आरो ओमफ्राय बैसागो मोसानाय मोनसे काल्चारेल दङ जोंनि खाथियाव बेवहाय गथ'फोराबो मोसायो बे मोसानायखौ बिसोरो बेवहाय दिनथिफैयो आरो बा ओरैबायदि माने मोजां मोजां मोसानाय जोंनि फरायसालियाव दं आरो गथ'फोरखौ आंबो थुलुंगा होनाय जायो आरो मोसानायाव दा बिसोरबो गोसो गुदुङै मोसायो सोरबा मेथाइ खनो हौवासा हिन्जावसा बयबो रंजानायनि गेजेरजों जोंनि थुलुंगानायजों जोंबो गोसो गुदुं नालाय गथ'साफ्राबो गोसो गुुदुङै मोसायो दा जों जोंनियाव आरो नै दा गुन'त्सब फैदों बे गुनत्सबाव जों फरायसाफोरखौ मोजाङै डिसिप्लिन खालामनाय बेफोरखौ फोरोंनाय जायो आरो मिथिंफोर जाब्रबबा दा गुन'त्सबफ्राव जोङो मोसानाय मुसुरनाय बेखौबो गथ'फोरनो जोङो फोरोंनाय जायो आरो बागुरुमबा मोसानाय खेराइ मोसानाय दावस्रि आथिं मोसानाय देमग्लायनाय मोसानाय दं जोंनि बर'नि गेजेराव बेफोरखौबो नैबे जोंनि खामार दैसा स्कुल निनो बेवहाय मोनसे फिल्ड दङ बेवहाय गथ'फोरखौ बेलासि बेलासिबा फोरोंना होनाय जायो बे बेलासियाव फोरोंनायावनो गथ'फोरा रोंबाय गासैबो हौवासाफोरानो दामो आरो हिन्जावसाफोरा मोसायो आरो बे फरायसालिनि गथ'साफोरानो सिफुं सुनो रोंगौ हारमुनि दामनो रोंगौ हारमुनि निजेनो दामनानै मेथाइ रोजाबो बिदिनो जों बेराद माने गथ'साफोरखौ जौगाहोदों आरो आरो बे खामार दैसायाव गथ'साफोरखौ बिदिनो फरायहोनायजों लोगोसे मोसानाय मुसुरनायबो होनानै गथ'फोराबो जोंखौ लानानै जोबोद दुगानाय मोनो आरो आरो जोंनि फोरोंगिरिफ्राबो जोंहा गाजा गोमजा सोरबा मोसानो रोंगौ मेथाइ खननो रोंगौ सिफुं दामनो रोंगौ खाम सिफुं जथा दामनो रोंगौ बेफोरबायदि दं आरोखि बेनिखायनो जोंनि काल्चारेल पग्रामफोर फालिबा बेफोरो जानानै थाङो आरो थाबैनो बेखिनिखौ बुंनानै आं बेखिनियाव फोजोबथ'नाय जाबाय आंनि बुंनायखौ गोजोनथों